हमरा सबके बोडिङ्गके लेल लाइनके जरूरत पड़ैत छै लाइनके लेल हमरा सबके पहिले आवेदन करऽ पड़ैत छै सरकारके आवेदन कऽकऽ आधार कार्ड जमीनके पेपर ई सब दऽ कऽ अहाँकेँ बोडिङ्ग गड़बैत छी ताहि लेल लाइनके कनेक्शन करैत छियै ताहिके बाद हमसब जेना सरकारसँ कोनो अपेक्षा रखैत छी जेना की हमरा सबके समयके नहि गहूँमके बीज भेटैया आ नहि समयपर हमरा सबके खाद भेटैया नहि हमरा सबके समय पर लाइटके अभावमे पनि भेटैया इएह सब हमसब मजबूरी झेल रहल छी एहि सबके कारण मुदा किसानके बहुत जादा विकास भेल जाइत छै समयपर पानि पटेलहुँ तऽ पा खाद नहि भेटल खाद पटेलहुँ तऽ बीज नहि भेटल किछु ने किछु कारणसँ हमरासबके तकलीफ होइत रहैया इएह हमरासबके लेल बहुत जादे कठिन अइ आओर एहिसँ आगू जेना जे अछि देखिये रहल छी लोडसेडिङ्गके कारण किसानके कोनो कोनो बहुत जादे तकलीफ भऽ रहल छै जेना समयपर नहि बिजली भेटैत छै ने समयपर खाद भेटैत छै ने समयपर बीज भेटैत छै आब किसान के इएह सब जादा प्रोब्लम अइ